मेन म्हणल्यार गोंयकाराचें जें ट्रॅडिशनल फूड अशें म्हणजेर मेन म्हणल्यार आमी आमचें ट्रॅडिशनल अशें म्हणल्यार पोवपा गेल्या खतखतें हें जें आसा गोंयकारांचे सणांनी चड प्रमाण पोवपा गावता माई गोंयकाराची तशी तशी

म्हणजेर अशें आतां आमी खतखतें अशें बीन हो जो आसा तें आमी सदांत करिना अशें जेन्ना कितें सण परबो आसलो जाल्यारूत आमचें हें करप जाता नाल्यार रॅरली चुकोन आमचें हें करप जाता आनी हें परबे परबे खतखतें बीन हें केल्लें वयता